मैं उस समय के बारे में बता सकती हूँ जब बो मैंने चित्रकारी में एक रचनात्मक जोखिम उठाया तथा इसका परिणाम भी बहुत अच्छा हुआ जब मैं छठवीं क्लास में थी तब एक रंगोली प्रतियोगिता थी जिसमें मैंने रंग से भरे हुए एक चित्र बनाया था जिसमें कुछ व्यक्ति कुछ पेड़ कुछ कुएँ तालाब और कुछ पर्वत का आकार का चित्र मैंने बनाया था तथा मैंने उसमें रंग भरे जब उसका निरीक्षण किया गया अन अन्य साथियों के साथ में तो मेरी प्रतियोगिता सब से अच्छी लगी और मुझे इनाम प्राप्त हुआ